ہلو پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا سنٹر سے میری بات ہو رہی ہے ہاں سر ہاں سر سر میں دہلی کے اندر ہی پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا سے ٹریننگ کیا تھا دو سال کا جی جی جی جی وہاں سے مجھے ساٹیفکٹ لینا ہے اور مجھے کچھ میں نوکری ہو رہا ہے اسی میں لگانا ہے جی جی جی ہاں سر میں دہلی سے ہی کیا تھا جی جی جی جی تو وہ مجھے کاپی کل مل جائے گی سر کے بجے سر دو بجے ٹھیک ہے سر میں وہاں آ کر آپ سے ملتا ہوں اور مجھے وہ دے دیجیے گا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے دو بجے نا سر ہاں ہاں تو ٹھیک ہے سر میں کل آ کے آپ سے ملتا ہوں اور مجھے وہ دے دیجیے تاکہ میرا کام آسانی سے ہو جائے گا ٹھیک ہے سر ٹھیک اوکے شکریہ